गाय भैंसी पोसै छियै जर्सी पोसै छियै ओकरा दूध होलक कम भेल कहिओ खाना खोराकी जे देली तेहन दूध भेल बकरी पोसै छियै बकरी बच्चाके जेहन जेहन घास दै छियै ताहि दिन तेना बच्चा सधबै हइ गाय भैंसी आओर बिक्कैके हइ बीस हजारमे बिक्कै हइ दस हजारमे दस हजारके बाछी बिकलै ओहो माल लटि गेल तऽ पाँचो हजारमे बिक गेल बकरी परसू बेचली कहियो एक्के हजारमे बिक्कल पाँचे सएमे बीकि गेल नहि छँटि गेल तऽ दिक्कत हो गेल तऽ तऽ कहलियै दू पैसा मगर मरि जेतै तऽ बेच लै छियै पाइ निकलि जाय हइ बाल बच्चाके अपन केनाहुतो ओहिमे समय कटा दै छियै ओहए मजबूर एहि बातके हइ जे ई बेच दै छियै एहि दुआरे जे बच्चा सब लटपटा गेल तऽ बेच देली बेच देली जे दूगो पाइ आ गेल नहि तऽ छूटि गेल जर्सियो पोसली फिजियन पोसली तऽ ओकर दाम जर्सीके भेल तऽ ओक्कर जेहन दूध रहल तेहन बीस दस लीटर भेल तऽ ओकर दाम भेल बीस लीटर बीस हजार रुपैआ भेल आ ओकर दूध सेन्टरमे देली तऽ फैटके हिसाब सऽ देल्लक जेतना फैट उठलै फैट उठल केतनो आ देलक केतनो फैट उठल दू सए ग्राम तऽ ओ देलक एक्के सए ओहि ओहिके लिए समय कनी बेकार हो जाइ हइ जे आइ एत्ते मेहनत कऽ कए दूध दै छियै बैमानी कऽ लै हइ ओहिके अथी पर नहि हुअ दै हइ देसी माल पोसै छियै देसी मालके होलै कहियो एक लीटर दूध कहियो भेलै दू लीटर दूध आ आसेर पाभरि रहि गेल धिये पुते बच्चे आर लए बच्चा लए रहि गेल एक लीटर पूरल तऽ देली नहि पूरल तऽ बच्चे आर अपन पी पा कए अपन खा गेल चाहे बनि गेल अपनो खाय लए राखि लेली नहि पूरल तऽ सेन्टर नहि देली जे सेन्टर नहि देली तऽ ओहिके लिए माल पोसै छियै जे ओहिसे केनाहुतो बालबच्चाके निमाहत होतै जे निमाहत होतै आरो ओहो से नहि पूरै हइ बच्चा सबके माल सऽ नहि पूरै हइ मजदूरी करऽ चलि जाइ छियै तऽ कोइ पचासे रुपैआ देलक तऽ कोइ एक्के सए रुपैआ देलक तऽ अपन एक लीटर दूध ओ पाइ आनली तऽ बच्चा सब केनाके मेन्टेन केली आर अपने सब दूध धिआपुताके मुँह झड़िकाके अपन हम सेन्टरमे देली जे देली जे देली तऽ ओ माल खेती करै छियै खेतीमे जहाँ दैके हइ दस कट्ठा खेती केलियै ओहिमे दैके रहल बीस बीस किलो ताहिमे देली दसे किलो पाइके मजबूरीमे अगर दैके रहल बीस किलो तऽ ओहिमे देली पन्द्रह किलो ओहिमे कहीँ खेती उपजलै हइ एहिमे कनी राजमा धऽ दै छियै कनी बोकला धऽ दै छियै तऽ ई मालके घास ओहिमे धऽ दै छियै जइ धऽ दै छियै मकइ धऽ दै छियै फेँटा कऽ ओहए अन्न सऽ मालके खियेली जे खियेली मालके रखली पशुके पालन केली जे पालन केली आओरो जहाँ दैके एक बिगहा अगर खेती केलक ओहिमे देलक पचीसे किलो खाद ओहू मे उपजा नहि होइ हइ गेहूॅंम उपजा नहि होइ हइ उपजा नहि भेल तऽ मजबूरीमे की केली मजदूरी करऽ चलि गेली आ कोइ देलक सए रुपैआ कोइ देलक डेढ़ सए रुपैआ बालबच्चा नहि पूरै हइ तऽ ओहिपर केनाकए ओहिमे काटिखोँटिकऽ अपन रखली बालबच्चा केनहुतो कऽ एने पूर्ति केली जे पूर्ति केली आ ओ पूर्ति कऽ कए केनहुतो समय कटा दै छियै मालो कटेली ओहि खेतीमे सऽ आ बच्चोके कटेली ओहिमे सऽ बेसी समान उपजबे नहि करतै तऽ हम बेच कए कथी करबै आर पड़तै भी कम ओहिमे उपजा कथीके होतै तऽ जएह लटर फटर जएह होइ हइ खाद पानि देली परी अपना डेगे डेगे केनहितो समय कटली बटैया खेती करै छियै बाँटिकऽ देब आधा बटैया खेतियो होइ हइ जादा आधामे से कथी होतै तऽ पालन होतै आधा खाद दऽ कऽ बच्चा बटैया खेत कऽ दै छियै ओ आधा बाँटिके तऽ हम खेतेबलाके दऽ दै छियै तऽ खेतबला के दऽ दै छियै आधा बचतै आधामे खयबै कि हम बेचबै बे नहि बेचके हम अपन खाइये लए बच्चा आर लए राखि लै छियै जे बच्चा जैसे हमर खयतै ओहो सऽ बच्चा सब हल्ला करै हइ ई नहि खेबौ ओ नहि खेबौ एना नहि खेबौ ई नहि बना दे ओ बना दे अथी तनी पूड़ी पकाही नहि तनी अथी तेल लाही गे नहि कनी तेलौन पापड़ कथी से आनि दिऔ तिलौड़ी पापड़ बना देतय छनबै तेल नहि हइ तऽ कथी से आनि दिऔ केनहुतो बुझा सुझा कऽ रखली नहि हम खेबे करबौ हम खेबे करबौ तऽ गेली ओ तऽ पाँच रुपैआके तेलके जबाना तऽ आब नहि हइ बड़ साहस सऽ दस रुपैआके तेल आनली बस जखने दू दू बेर तिलौड़ी पापड़ देली बस बात खतम भऽ गेल आ एतनी सऽ नहि होल आरो बनाही तऽ दबारिके बच्चा सबके रखली एतनी उपजबे नहि करतै तऽ कथी से की करबै ओहिसे नहि पूर्ति होइ हइ जे पूर्ति नहि होइ हइ केना कए दबारि तबारिकए रखली केहेन जोगार केली जे तेल तऽ निहुटि गेलै तिलौड़ी पापड़ धिआपुत बच्चा नहि मानलकै तऽ मोन भेल तऽ पाँच रुपैआके बच्चा सब कहली तऽ तेल ला गऽ बच्चा सब फेर केनाहू कऽ सब्जी बना कए नहि लेलहुॅं बढ़िऑं सब्जी तऽ खेतमे नहि उपजतै बनिहारीभी कम होतै तऽ केना पालन होतै बच्चा सबके तऽ बुझा सुझा कऽ अपन रखली जे रखली माल बकरीयो मे कोनो प्रॉफिट नहि हइ आओर खूब दबा बीरो केलियै जेत्ते आदमीके नहि दबाइ होइ हइ तेत्ते मालके दबाइ होइ हइ पूर्ति नहि हो रहलै हऽ मजदूरो करै छियै तऽ ओहोमे नहि पूर्ति हो रहलै हइ खेती करै छियै आधा बाँटि कऽ दऽ दै छियै बटेदारके ओहिमे केना मालके पूर्ति होतै आ लोकके पूर्ति होतै जे पूर्ति होतै इएह सब बात हइ तऽ सरकारो भी मदत नहिए कऽ रहलै हँ जे मदत करबै केनहुतो कऽ पालन कऽ रहलियै माल जाल पोसिकए खेती बटैया खेती कऽ कए बहुत से दिक्कत हइ दबाइ भी नहि पूरि रहलै ओ मालके दबाइ एकहक गो गोटी दै हइ बीस बीस रुपैआमे पचास पचास रुपैआमे मालके तऽ कहियो भेल तऽ देली आ कहियो भेल दबाइ तऽ नहि ने केनहुतो कुच्छो कुच्छो दऽ कऽ केनहुतो जड़ी तड़ी बला दबाइ आनिकऽ देली मालके जे मालके केनहू कऽ अपन परान बचाकऽ रखली जे परान बचा कए रखली जे परान बचा कए तऽ इएह सब मजदूरमे खेती पथारी मे कोइ प्रॉफिट नहि हइ मालोमे प्रॉफिट नहि हइ केनाहुतो समय काटै छियै जे कटै छियै हटा देबै नहि करबै तऽ ओहो बालबच्चा कथी खियेबै जे कथी खियेबै जे केना कऽ समए अपन काटि रहलियै हो केत्ते अथी कऽ कए मालजाल पोसिकए जे मालजाल पोसिकऽ